उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अक्सर घूमने जाते हैं जैसे कि बनारस हरौरा नवगढ़ का क्षेत्र रामगढ़ आजमगढ़ ऐसी सारी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर अपना अलग ही अन्दाज़ होता है घूमने फिरने का जैसे कि अगर हम बनारस की शुरुआत करते हैं तो बनारस में इतने सारे मन्दिर हैं पास में गंगाजल जहाँ पर लहरें कभी कभी ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कुछ अलग ही नज़ारा हो उनका और शाम के समय जब सूरज डूबता है तो उससे निकली प्रकाश की किरणें म जब पड़ती हैं उससे होकर जब आँखों के निकट आती हैं तो उसका भी एक अलग सुक़ून होता है जो शायद यह कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भावनाओं से वह परे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें ऐसे शब्द नहीं मिल पाते हैं फिर भी हम सोचते हैं कि ठीक है शायद अन्दर ही अन्दर वह सुक़ून भरा एहसास करा देती है और अगर बनारस की बात करें तो वहाँ पर ऐसी बहुत से नज़ारे हैं जो बने हुए हैं नए नए घूमने फिरने लायक फिर अगर हम तरह तरह के घर पर जाते हैं वहाँ पर घूमते हैं अगर एक वीक के लिए वहाँ चलेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि पूरा दिन फिर भी हम बनारस का पूरा भ्रमण न कर पाएँ बहुत सारी जगहें हैं और तरह तरह पूरा लगा अलग घाट हैं उनसे होकर जब हम जाते हैं तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से प्रतीत होते हैं फिर हम उनके बारे में सोचते हैं कुछ आनन्द आता है कुछ क्षणिक पल होते हैं जैसे हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार कुछ है जिसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं लेकिन एहसास है अन्दर ही अन्दर आदमी को इन्सान को चाहे किसी प्राणी हो उसको सुक़ून भर आते हैं ऐसा नहीं है कि हम वैसी जगह पर वैसा दिखते हैं हमारे अन्दर काबिलियत है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं ऐसी सुन्दरता हर जगह पाई जाती है जैसे कि हम कहाँ रहते हैं वहाँ पर किसी चीज़ को कैसे देखते हैं हर चीज़ में सुन्दरता होती है इसलिए जिस व्यक्ति की मानसिकता थोड़ी सी अलग होती है उसकी चीज़ों को देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है वह चीज़ों को एक अलग प्रकार से देखता है और उसमें सुन्दरता ढूँढ निकालता है दूसरे आनन्द फल देते हैं हम अक्सर नवगढ़ की तरफ़ जाते हैं रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे पहाड़ सटे हुए बाइक़ से कभी गाड़ी में बैठकर तो मन्जर जाते हैं उसके बाहर का नज़ारा देखते हैं कभी शाम में कभी दोपहर में जब जाते हैं तो देखते हैं जैसे पहाड़ साथ चल रहे हों और उसके साथ हम चल रहे हैं और कभी कभी लगता है कि क्या नज़ारा है ऐसा पल शायद सब महसूस नहीं कर पाते हैं लेकिन जो आनन्द भरते हैं ऐसा बहुत कम होता है

महसूस करने की काबिलियत रखते हैं और हम शायद ही हम देखते हैं कि हर जगह हर तरीके हर नज़रिये से हर चीज़ में सुक़ून है बस हमें अपने अन्दर झाँकना है और देखना है हर चीज़ को एक अलग प्रकार से तो वह चीज़ आपके लिए सुन्दरता और परिपक्व बन जाते हैं जिससे आप हर जगह शान्त वातावरण ख़ुशमिज़ाज अलग तरीके से महसूस कर पाते हैं